सगळ्यांत पयलीं म्हळ्यार म्हाका जेन्ना एम ए जाली ताच्या नंतर म्हजें नेट क्लियर जालें आनी नेट क्लियर करपा खातीर हांवेन तीन चार म्हयने खूब शिकतालों सदांच लायब्ररींत बसप एक दिसाक तीन चार वरां मागीर दिसाक पांच स वरां अशीं बसतालो आनी दीस भर वाचतालो सारके तीन चार म्हयने हांव शिकलो आनी जेन्ना नेट दिली तेन्ना ती दुसऱ्याच एटेंप्टान जी आसा नेट हांवेन क्लियर केली ती नेट क्लियर करतगीर इतलो लकी आशिल्लो म्हणटलो की रोखडोच विदीन एक म्हयनो हांव गोंय विद्यापीठांत नोकरेक लागलो आनी तो एस्पिरियन्स म्हजे खातीर खूब बरो आशिल्लो म्हणल्यार एक तर आज काल अशें आमी पळयतात की नेट क्लियर करतगीर खुबदां जाॅबा खातीर खूब जाण स्ट्रगल करतात जाॅब मेळच ना वेकन्सीय तितल्यो नासतात पूण हांव तो मनान हांव खूब लकी आशिल्लो की नेट क्लियर जाली तेन्नाच वेकन्सी आयिल्ली आशिल्ली आनी तेन्नाच म्हाका जाॅब रोखडोच मेळ्ळो आनी त्या फाटल्यान म्हाका खूब अशी प्रेरणा आशिल्ली म्हजी कांय इश्ट इश्टिणी आशिल्ली तांणी म्हाका प्रेरणा सदांच दिल्ली आसा आनी त्या प्रेरणेनूच हांव मुखार हांगा नेट क्लियर जावन गोंय विद्यापीठांत पावलो शिकोवपाक अशें हांव म्हणटलो आनी त्या भायर गोंय विद्यापीठांत शिकयतनाय बी म्हाका खूब आवडटालें कारण वेगळ्या वेगळ्या भुरग्यां मदी वचून उलोवप वेगळे वेगळे आपले एस्पिरियन्सीस सांगप टिचींग कशें करप म्हळ्यार खास करून कशें तरेन शिकोवप तांकां कशें तरेन भुरग्यांक समजावप तांकां समजत घालप एक प्रकारे ती आमी ती म्हाका करपाक आवडटाली आनी खास करून जे म्हजे विशय आसात हिंदीचो व्याकरणाचो विशय जो आसा तो भुरग्यांक कशें तरेन कसो तरेन सोंपो करून शिकोवप हाचेर म्हजी चडशी भर आसताली कारण व्याकरण जो हो विशय आसा चडसो निरस आसता आनी चडशे टिचरी शिकयतनाय बी स्वताच बोर जावन शिकयतात सो त्या खातीर मागीर भुरगीं बेजारतात पूण म्हजो हो मुख्य उद्देश हो आशिल्लो की हांव तो व्याकरण जो विशय आसा तो भुरग्यांक बरें तरेन शिकयतलो आनी म्हजी क्लास जी आसा ती एक तर अशी हॅपी गो लकी किंवां हॅप्पी एन्टर्टेनमेन्ट बरी अशी क्लास आसतली हो म्हजो मुख्य उद्देश आशिल्लो आनी त्या भायर तशेंच भुरग्यां कडेन इंटरेक्ट करपाक आवडटा म्हाका आनी भुरग्यांक वेगवेगळ्या तरेचे एसाइनमेंन्ट टाॅपीक दिवप त्या एसाइनमेंन्ट मागीर तांचे कडल्यान करून घेवप ताच्या नंतर हांवेन पी एच डीक रजिस्टर केल्लें पी एच डीक रजिस्टर करप हें म्हजें केन्नाच्यान एक सपन आशिल्लें सो ल्हानपणाच्यान हांव पळयतालो की बी ए एम ए आनी ताच्या नंतर कितें करप आसता कितें म्हण शिकप आसता म्हळ्यार बारावी नंतर फुडें कितें हें सदांच म्हाका क्वेशन मार्क आसतालो कारण तेरावी चवदावी पंदरावी बी अशें आमी म्हणटाले खुबदां ल्हान आसतना पूण एकजेक्ट बारावी नंतर कितें आसता हें आमकां मागीर कळ्ळें मागीर बीए एम ए करतगीर मागीर पी एच डीक कशेंय तरेन रजिस्टर करप मागीर पी एच डीक कशें तरेन अभ्यास करप कशें शिकप म्हळ्यार खुबदां अशेंय आसता की भुरग्यांक दिसता पी एच डी म्हळ्यार सगळ्याच जें कितें आसा विशयांतलें तें शिकप तशें नासता कारण खुबदां भुरगीं म्हाका विचारता पी एच डीन शिकप कितें आसता सो पी एच डी म्हळ्यार एक बारीक सो टॉपीक घेवप आनी ताचेर तुजे खूब डीप स्टडी अशी करप आसता हें खूब जाणांक खबर ना पूण हो जो विशय म्हाका म्हज्या आवडिचो हांवेंन घेतलो त्या दिशेन म्हाका काम करपाक खूब आवडटा आनी त्या दिशेन म्हजें काम करप हें चालू आसा आनी हें काही म्हळ्यार गोश्टी आशिल्ल्यो ज्यो म्हाका खूब्ब याद येता म्हळ्यार म्हजी एक तर नेट क्लियर जालें ताज्या नंतर म्हाका जो जाॅब लागलो ताच्या नंतर हांवेन पी एच डीक रजिस्ट्रेशन केले हें कांय अशें एक इन्सिडन्स आशिल्ले मेमोरेबल इव्हेंट आशिल्ले म्हज्या लायफांत भितर जे म्हाका अजून सुद्दां याद आसात